एक बार मैं एक फून खरीदा था जो कि बहुत अच्छा साउंड क्वालिटी और उसका उसका हर एक चीज का क्वालिटी बहुत अच्छा था वो ऐसे तो बोट का था लेकिन इकसे आलावा और भी बहुत सारी कम्पनी है जैसे वन प्लस हुआ उसके आलावा फिर रेड्मी हुआ सेमसंग हुआ ऐसे और प्रकार का कम्पनी है जिसका बहुत अच्छा क्वालिटी का सेमसंग का ऐसे तो फायरबोल्ट है फिर और भी ज्यादा है लेकिन सब का सब अच्छा क्वालिटी का रहता है इसमें साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया होता है